साढे ग्रांऽ विच बड़े किस्म दे डांस होंदे आ बड़े किस्म दे डांस होंदे जियां कि मतलब गगैलां बगैरां होंदियां ओह्दे वी बड़े जैदा डांस होंदे नवरात्रे वगैरा होंदे ओह्दे वी बड़ा जैदा डांस होंदा मैक्स जैदातर साढ़े ग्रांऽ विच मतलव डोगरी गाने उप्पर नच्चदा नच्चदे किश निक्का निक्का फंक्शन होंदा तां बी बड़ा जैदा डांस होंदा साढ़े ग्रांऽ विच और